नमस्कार नमस्कार यह चावल अस्सी रुपये में है मोटा वाला पचास रुपये में तो चावल की क्वाल्टी देखो यह पतला है यह मोटा है तो इस वजह से इसके इसका रेट महंगा है उसका सस्ता है तो लखनऊ से हम लोग ख़रीदकर लाते हैं दुकान पर तब बेचते हैं तो कुछ तो कुछ अपना भी तो किराया भाड़ा लगाकर वहाँ पर हम जाते हैं चीनी चालीस रुपये में है अट्ठाईस रुपये में है तो अट्ठाईस रुपये हैं चलो ठीक है चीनी का दाम

हमारे यहाँ तो चालीस रुपये में है लाल मिर्च सौ रुपया हऍं ले लो और क्या क्या और ले लो सब सामान और भी है मसाला मीट मसाला कि ज़ीरा ज़ीरा काली मिर्च और ई वाला मसाला सब कौन वाला मसाला लोगी

हूँ कत कितनी पाव का ठीक और का लेओ ठीक गर्री फिर ले लो और तेल

एक सौ तीस रुपये किलो तो हम किराया लगाकर लखनऊ जाते हैं वहाँ से लाते हैं तो कुछ तो हम अपना भी तो कुछ मतलब दुकान पर बैठे तो अपना भी तो कुछ निकालेंगे हमऊँ तो नहान करे बैठे हैं दुकान पर तो कुछ तो हमऊँ के दस पाँच रुपये तो मिलना चाहिए ठीक ठीक नमस्कार